मां हिकु बैंक मां कर्ज़ु वरितो हुओ पर बैंक जो वहिंवार ऐं सहुलतूं सही न आहिनि जीअं जीअं त असांखे जेकी तारीख़ ॾेई ॾिनी ॾिनी हू हुननि त असांखे हुन तारीख़ ते असांखे पैसा मिलिया न ऐं हुन खां पोइ बि असांखे असांजी जेकी बि जेकी बि असांजे तारीख़ जी पैसनि जी तारीख़ असां वटि उन उन तारीख़ जा त पैसा भरियूं था हुन खां पोइ बि बैंक असां खां दंड वसूलु करे थी मां चाहियां थो की बैंक खे पंहिंजो वहिंवार ऐं पंहिंजियूं सहुलतूं खे सुधारिणियूं खपे